सगळ्यांत चड किंमत जिणेंत हांव म्हगेल्या आरोग्याक दिता कित्याक म्हगेले आरोग्य जर बरें उरत जाल्यार फाल्यां हांव भिक मागोन सुद्दां खायत पूण आरोग्यच जर वायट जालें जाल्यार म्हाज्या जिणेक कांय उपयोग ना